हेल' आं हरै जाय ककराझारथिं थांलाबायनो नागिरदोंमोन हाय ओमफ्राय आगोलाव थ' लामाया गाज्रि मोनना हरै कारिगावनिफ्राय ओरै तिनालि माबासिमाव ओमफ्राय दाबा मा रोखोम जाना दङ लामाया आंबो थाङैया गोबाव थारसै लामाफ्राबा दा खुरख' खुरखा गोदोनि बायदियैनो ना मायो बिखौहाय नों मोन्थिना ना मोन्थिआ

मामोन आमफ्राय दसरा जोंबा लामा दंना गैया बेबा हौरैजाय बिसमुरि साइदथिं जाय बो मोनसे हरै थांनानै तिनालि ओरैजाय गिदिं खननानै बो थांजायो मोनना बिथिंजाय नाबा मोजां ना गार्जि जाखो बेबा लामाया

बे दालां दुलांफ्रालाय मा रोखोम जाना दङ दालाय

खालबाहारफोर बानायदों होननाय खोनादोंमोन आङो बेफोरखौ माबादों ना मादों बेबा हा खोदों ना मादों बेबा औ औ ए ऐ ओमफ्राय दा थ' होमबालाय नोङो उफाय गैया थांनागोन संख्ल' संख्ला बाबो ओमफ्राय अबेथिं ओरैजाय थांबा साबसिन ना ओरैजाय थांबा साबसिन बेसो बेखौसो खबर लाहरदोंमोन आं आंबो थांफेराना हरैजाय बिराथ गोबावसै गोदो थांनायानो दा बिखौनो लामाफोरखौ हाय माबा मिथिजोबैखायनो खबर लानो लुगैनानै लाहरदोंमोन आङो

औ औ तिनालिजों दि हरै थांबावनाय दंमोनना मोनसे दालां दंमोनना मा होनो ब्रिज बायदि दालां दंमोनना बे ब्रिज बायदि दालाङालाय मा साइस जाना दं बेबा बिखौबो इसे गिदब लायलाङो आंहा दालांखौहाय ए दा सजा हरैहाय थांथारबा मोजां आरो आंथ' गोदो तिनालि सिमल' थादों कक्राझारसिमखौनो सहैफेराखै कक्राझाराव बा कक्राझारसिम बेनिफाय हरै कक्राझारसिम आव बा माबादि जाना दं बेबा दा दा थ' जेनबा लामाफ्राबो सिं सिं बाबो अबेबा बांसिन लामायानो मोजां जाजोबखाबाय जानायालाय दा बिखौनो खबर लानानै सोंहरनो लुगैदां दे होमबालाय बिजोंनो खुथ्रु खाथ्रा बाबो उफाय गैला थांनांसिगोन बिजोंनो थांसां औ औ दे होमबालाय